आं फुङाव जोंनि मोसौखौ खा'रनो गलिनिफ्रय फोथाराव बेनि उनाव दसे थानानै आङो गाइखेर सेरो बे गाइखेरखौ आङो जेवारि हरो जेवारि हरनानै आङो बेजोंनो न'खर सालायो गथ' गथायखौ फेदेरो गाइखेरखौ आङो साहा लोंनायावबो बाहायो फानजोबाबो आमफ्राय बेनिफ्राय आङो मोसौखौ जोथोनै लाखियो गाइखेर ओंखारनायनि थाखाय मोसौ फिसाखौ दसे हगार नांगौ आमफ्राय बेनिफ्राय बिमाखौ खानानै दोन्नानै जाहोयो बिमाखौ हगारा आमफ्राय फिसाखौ दसे खायो दसे खानानै दोनो आमफ्राय बिनिफ्राय दैफोरबो दौनांगौ जायो दै दौनानै आरो गोदान गोदान जायगा सोलायनांगौ बिदि सोलायोबा गाइखेरा बुरजा ओंखारो बेनिफ्राय मोनासि समाव न'आव लाबोनाय जायो फिसाफोरखौ गलियाव खानानै दोनफिन्नाय जायो आरो बिमाजों फिसाजों आलादा खानानै दोन्नाय जायो आमफ्राय बिदिनो आरो अखा नायै फोरबो गाइखेर सेरफिन्नाय जाबावो आरो खारननानै आमफ्राय बिनिफ्राय मोसौफोरखौ गाइखेरनि थाखायबा जोथोन लानांगौ जायो एखनबा समाव हगारनांगौबो जायो आरो आमफ्राय दाथ' खोथिया फोनाय माइ गायनायनि बोथोर फैबाय बिनि थाखाय मोसौफ्रा हगारजाला खानानै दोन्नांगौ जायो